हमारी क्षेत्र में कोविड नाइनटीन महामारी के दौरान स्तिथि बहुत ही गंभीर थी लोग एक दूसरे के करीब आने से भी डरते थे डरते थे कि हमें इसका वायरस हमें न हो जाए कहीं हमें भी कोरोना वायरस न हो जाए इसी डर के कारण कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलता था बहुत अधिक ना ही एक दूसरे से मिलते थे ना ही एक दूसरे के घरों में जाते थे यह मतलब स्तिथि बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई थी और हम लोगों ने एवं हमारे गाँव के लोगों ने मैंने अपने परिवार को इस तरह सुरक्षित रखा कि हम प्रतिदिन यदि हम कहीं जा रहे तो मास्कों का उपयोग करते थे अगर कहीं जाए से आए हैं तो सेनिटाइज़र का उपयोग करते मतलब की कुल मिला के पूरी तरह सुरक्षा हमने बरती थी ताकि किसी भी प्रकार की कोई संक्रमण बीमारी या कोरोना वायरस हमें घेर न सके इस प्रकार हमने अपनी सुरक्षा की एवं लोगों को भी जागरूक किया कि आप भी मास्क एवं सेनिटाइज़र का उपयोग करें ताकि सभी लोग आसानी से अपने घर में सुरक्षित रहें